ते लम्बी ते बडी हाइक में इक एह् है अंदू दी गल्ल ऐ जंदू में काॅलैज पढदी होंदी ही आसे एनसीसी लेई दी ही ते हर प्रदेश दा कुछ बच्चे ना स्लेक्ट होऐ हे ते सारे जने अस जम्मू कशमीर गी रिप्रजेंट करियै अस सारे जने उत्थे गे हे नैनीताल ते अस उत्थै गे जंदू पुज्जे ते आसें सोचेआ कुछ और ही इत्थै मतलब कि सिस्टम होना पता नेई असें किन्ना इत्थे ऐश करनी ऐ ओह् करना लैकिन उत्थे जाइयै अस पुज्जे असें दिक्खेआ इंहे स्हानू इक बड्डा जेहा खुल्ला मैदान हा ते ओहदे बिच आस्से पास्से ते जंगल हा बड़ा इंहे स्हानू हून आक्खेआ कि तुस सारे जने इत्थे एह् क्योंकि उंहे टैंटे दा ते रस्से दा डंडे दा इंतजाम कीते दा हा उनें आक्खेआ तुस सारे जने इत्थै अपने अपने टैंट लाई लैओ ते अपना अपना समान लेई रक्खो क्योंकि इनें स्हानू सखाए दा हा ते अश सारे जने रली मिलियै सारे कुड़ियें अपने अपने टैंट लाए अपना समान रक्खेआ ते स्हानू आदेश होई गेआ कि तुस सवेरे सारे जने त्यार होईयै जाना हाइक उप्पर जाना ऐ ते उनें आखेआ जेहड़ा थोह्ड़ा बहुत बी जेहड़ा समान होग अस तुसेंगी देगे ते बाकी तुस चादरां जां चुन्नियां जां कुछ और समान जो है अपनी पिट्ठ उप्पर बैग लेई लैओ ते ओहदे बिच अपने एह् सारा समान पाई लैओ दूए दिन अस बडे़ खुश होऐ ते सवेरे सारे जने नाश्ता कीता असें सारे दी त्यारी होई गेई हून ते अफसर बी आई गे साडे जेहडे अध्यापक गण हे ओह् बी आई गे ते सारें कन्नै अस मिली जुलियै हाइक उप्पर जाना स्टार्ट कीता असें इयै सोचे दा हा कि चलो भाई एह् जंगले दा थोह्ड़ा थोह्ड़ा निक्का रस्ता होग ते अस जाह्गे ते अस उत्थै करी लैगे एह् साढ़ी जेहड़ी एह् हाइक ही शुरु होई गेई जिसले अस शुरु कीती ते निक्की निक्की पगडंडिया बनी दियां हां ते कन्नै अस हत्थै च डंडे लेदे हे पिट्ठी पर पिट्ठू पाए दा हा ते कन्नै असें रस्सियां फड़ी दियां हियां ते स्हानू उनें बिल्कुल इयां फौजी तरीका होंदा नेई इयां स्हानू उनें त्यार कीते दा हा ते साढ़ी जेहड़ी हाइक ऐ शुरु होई गेई बल्लें बल्लें अस चलदे गे जिसलै अग्गे अग्गे चलदे गे कन्नै रस्ते च कुछ निशान बी लांदे जान आक्खन भाई तुसें इनें गी बी दिक्खियै अग्गे अग्गे कम्म करना ऐ ते फिर केह् होंदा कि ओहदे बिच दो जने इद्धर होई जंदे हे दो कुड़िंया उद्धर होई जंदियां हां लेकिन फिर अग्गे जाइयै ऐसा रस्ता आंदा हा कि अस मिली जंदे है बल्लें बल्लें जिसले अस चलदे गे फिर ऐसी उच्ची चढाई आना शुरु होई गेई इन्ने घने जंगल ते शैल पतरें कन्ने भरोचे दे ते मतलब कि बूहटे बी बडे़ पराने हे ते जिसले अस उत्थूं लंघदे जाह्चै ते धुप्प दा कोई नां नशान नेई ही हा जिसलै अस जंदे जाह्चै ते स्हानू लग्गे डर ओह् आक्खन आओ कुड़ियो आंदे जाओ डरना नेईं ऐ तुसें लेकिन होआ इयां फिर अस थक्की गे अस रुके बी नेई हे सकदे हे क्योंकि स्हनू बौहन ही नेईं ही दिंदे हे ते उनें आक्खना रस्ते च चलदे चलदे तुस बूहटे बी दिक्खो केह्डे़ केह्डे़ बूहटे लग्गे दे ते इंदे पत्ते कनेह् ना क्योंकि इनें स्हानू आखेआ हा असें तुसें गी प्रश्न बी पुच्छने ना जिसले तुस थल्ले गी जाहगे ऐसी उॅच्ची चढ़ाई कदें उन्दिया जानवरें दे बोलने दी आवाजा ते प्हाड़ी कुत्ते बी कन्नै कन्नै चलदे जान उनेंगी बी दिक्खियै स्हानू डर लग्गे केह् उनें आखेआ स्हानू कक्ख नेईं ऐ लेकिन फिर बी डर त्राह् ते होंदा ही ऐ ते अस अग्गे अग्गे चलदे गे चलदे जिसले घने जंगले च इयां आक्खदे स्हानू पता ही नेईं लग्गेआ असें इन्ना उच्चा उप्पर पुज्जी गे जिसले अस उत्थे पुज्जे ते उनें स्हानू आखेआ भाई हून तुस उप्परा थल्ले दिक्खो जिसले असें दिक्खेआ ते साढ़ा टैंट इयां निक्का सारा इयां कीड़ी आंङगर लब्भा दा हा असें आखेआ आसें इन्नी बड्डी चढ़ाई चढ़ी लेई और मतलब कि साढ़े कम से कम उत्थै त्रै चार स्हानू बज्जी गेदे हे पुजदे पुजदे ते जिसले अस उत्थे पुज्जे फिर उनें साढ़े आस्तै रुट्टी दा इंतजाम कीते दा हा फिर उप्पर इक निक्के निक्के इयां थढ़े जेह बने दे हे उत्थै बेही गे अस बेही ऐ सारे जने उत्थै रुट्टियां खाद्धियां फिर थोह्ड़ी देर बाद उनें आखेआ कि चलो भाई हून तुस चंगी तरह इयां बी जेहडी साढ़ी धरती ही जेहड़ा आसमान हा आसमान बी जेहड़ा साढ़ा ओह् कल्ले कल्ले बिल्कुल इयां लग्गा दा हा कि बूहटे कन्ने इयां छ्होआ करदा ऐ ते अस कुतै बी इक्कले नेई ही जंदे हे स्हानू डर लगदा हा के भाई उत्थै मनुक्ख बी बडे़ घट्ट हे ते कुतै चली जाह्गे ते फिह् बड़ा मुश्किल होई जाना ते इयां करदे करदे आंदे मुक्की जिसले बज्जे चार उनें आखेआ भाई चलो परतियै सारे त्यार होई जाओ हून आसे बापस जाना ऐ ते असें रस्ते च बी आंदे होई दिक्खे शैल बड्डे बड्डे पत्थर हे निकके निक्की गीह्टियां बी ऐहियां हून असें इनेंगी बी तुस कन्ने कन्ने अपने कोल कट्ठे करदे जाओ ते अस ओह् बी करदे गे ताकि अस तुसेंगी पुच्छगे पत्ते बी आसें कट्ठे कीते जो स्हानू किश लभदा गेआ भाई चलो साढ़े कोला किश पुच्छन पुच्छी बी लैगे ते अस जवाव देई करी लेगे फिर आंदे मौके स्हानू बल्लें बल्लें फिर अस आए ते स्हानू पुजदे पुजदे राती दे बज्जी गे अट्ठ बड़ा न्हेर गुप होऐ दा हा ते जिसलै उत्थै पुज्जे ते थल्लै अपनी मैदानी इलाके च मतलब कि जेहड़ा मैदान हा जित्थै असें टैंट लाए दे हे उत्थै जिसलै अस पुज्जे दे फिह् स्हानू कुतै साह् फिरेआ ते असें आखेआ नेईं मजा ते बड़ा आया स्हानू क्योंकि साढ़ी जीवन दा इक ऐसी हाइक ही जे असें कदें नेईं ही कीती दी पता साढ़े आस्तै बड़ी टफ ही इयां अस जम्मू कशमीर दे रौहने आहले आं ते अस इयां मैदानी इलाके बिच हे ते इयां प्हाडे़ं उप्पर नेईं हे जंदे पर स्हानू बहुत अच्छा लग्गेआ ऐ मेरे इस हाइक कि सुनने आस्तै मता मता धन्यावाद